جی ہاں ہمارے بھائی تو نہیں ہیں لیکن بہن ہیں اور بہن کے ہمارے معاملات پڑھنے اور لکھنے میں یکساں ہیں اور مختلف تو کوئی چیز ہم کو نظر نہیں آتی اس لئے کہ وہ بھی پڑھنے پڑھانے میں ہیں ہم بھی پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ یکسانیت اور نظر آتی ہے کہ ہم بھی کھانا پکانے میں دلچسپی لیتے ہیں مختلف ہم بتا نہیں سکتے اختلاف تو کوئی ہم لوگوں میں کبھی ہوتا ہی نہیں ہے